कंहिं तारे खे टुटंदे ॾिसणु हुन वक़्तु टुटंदे तारे खे ॾिसी करे असां काई इच्छा चऊं था त उहो असांजी इच्छा पूरी थींदी आहे मतिलबु असांजी विश पूरी थींदी आहे टुटंदे तारे खे ॾिसी करे असां काई बि इच्छा चऊं त उहा असांखे इच्छा असांजी पूरी थींदी आहे उहा उहा शइ मिलंदी आहे